ہیلو ہاں جی میری بات روکا ریسٹورینٹ سے ہو رہی ہے جی ہاں جی میں کو کیا ہے نا سر جی میں میرے یہاں ایک کل پارٹی ہے برتھ ڈے پارٹی ہے میں نا آپ سُن کے بارے میں کافی کوئی اچھا سُنا ہے کہ آپ کے یہاں بیڈنی فوڈ آلو کی سبزی کافی اچھی ملتی ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہاں جی آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے کیا پرائز ہیں ایک پلیٹ کا اگر ہم لینا چاہیں گے تو اوکے جی جی جی اوکے اوکے اوکے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے جو یہاں کا ریسٹورینٹ کا جو انوائرومنٹ ہے وہ کیسا اچھا سیٹیں کافی سیٹ اویلیبل ہے میں اپنی برتھ ڈے پارٹی وہاں پر رکھ سکوں اوکے اوکے جی اوکے آپ کے یہاں جو یہ بیڈ میں پوری اور آلو سبزی سُنا تو بہت ہے کہ اچھی ملتی ہیں ویسے ٹیسٹی ہوتی ہیں میں آدر کروں میں اگر یہاں پر آرڈر دے دوں پھر مجھے بعد میں پسند نہ آئیں اچھی نہ لگیں تو آپ پلیز میں نے آپ کے ریسٹورینٹ روکا ریسٹورینٹ کے بارے میں کافی اچھا کچھ سُن اِس لیے میں نے آپ کو میں نے آپ کو کانٹیکٹ کیا ہے اوکے ٹھیک ہے جی جی اوکے اوکے اوکے میم میں پھر میں اوکے اوکے میں کل آتی ہوں اوکے تھینک یو سو مچ